ह्या वाठारांतले लोक सगळे धर्माक व्हड मान दाखयतात आनी शांततायेन एकठांय रावपाचेर विश्वास दवरता ते चड करून वेगवेगळ्या धर्मांतल्यान इश्टाक आनी शेजाऱ्यांक दिवाळी ईद नाताळ सारकें उत्सव एकठांय मनय मनयतात एकामेकाचेर काशेले प्रसंग मनयपाची ही पद्दत घटमूट बंधनां तयार करपाक मदत करता आनी समाजांतल्यान खोस पातळटा धर्मीक समस्थायेक ही आंगाची एक जीण पद्दत कारण लोक एकामेकाच्या समजुतीक आनी परंपरेक मान दितात समाजीक मेळावनी आनी उत्सावनी चड करून सगळ्यांचो आसपाव जाता तांचो भावार्त पळोवंक नासतना एकचारची भावना निर्माण कोरता आंत अंतरदर्म्या इश्टागत सादरपणान जाता आनी लोक चड करून एकामेकाच्या लग्नाक उत्सवांनी आनी हेर कार्यावळीक हाजीर रावतात आनी परस्पर आदार आनी समजूत दाखयतात धर्म निरुपशाची संकल्पना दिसपट्ट्या जिणेंत दिसून येता जंय लोक धर्मीक मतभेदाक फूट घालूंक दिनासतना रावतात कामां करतात आनी संवाद सादतात दयाळपण करूणा सारकिल्ले वांटून घेतिल्ले मुल्यां लोकांक आनी लागीं हाडटात आनी सहकार्यांक चालन दितात हें वातावरण दर एकल्याक समाजांत येवकार आनी मोलाची जाणविकाय जाता हाची खात्री कोरता एकुणूच हांगाचे लोक विविधतायेक अलिंगन दितात आनी ती एक बळगें म्हूण मनयतात तें सादारण मुल्यां आनी वांटून घेतिल्ल्या अणभवाचें लक्ष केंद्रीत करतात जें तांकां एकवटीत रावपाक मदत करतात आनी तेच बरोबर आपल्या भोंवतणच्या गिरेस्त संस्कृतीक आनी धार्मीक विविद्याचे आदार करतात